ڈرائنگ کے دوران میں اس پینسل ربر رولر کلر پین کلر اور بہت سارے برش اور دوسری چیزیں میں اس قسم کے فن پارے استعمال کرتی ہوں کہ میرے پسندیدہ برانڈس کے بارے میں میں اب اگر آپ کو بتاؤں تو وہ کیمل اور کیملن کا ہے میں اسے اپنے اسکول کے قریب یا تو پھر گھر کے قریب کی اسٹیشنری سے خریدتی ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ آرٹ کا سامان بہت ہی مہنگا ملتا ہے اس لیے میں اسے اسے بہت ہی اچّھے طریقے سے اور بہت بہت ہی دھیان سے استعمال کرتی ہوں تا کہ یہ خراب نہ ہوں کیونکہ یہ بہت مہنگا ہوتا ہے نا اسی لیے